स्वैट्टर बुनने के लिए पैह्ले हमें इक उन्न लैनी पौंदी ऐ ते ओह्दे उन्न लैने बास्ते सानूं इक दकान उप्पर जाने पौंदा ऐ दकान पर जाने बास्तै सानूं पैसे चाहिदे ऐ जेह्दे कन्नै जित्थें उन्न मिलदी ऐ दकान उप्पर उन्न लेइयै फिर असें स्वैट्टर अपने इक सलाई उन्न नाल त्यार करनी ऐ जियां अस स्वैट्टर बुनना होऐ ते स्वैट्टर बास्तै पैह्लें सानूं ओह्दे पाने पौंदे घुरे पाने पौंदे घूरे पाइयै ते जेकर छोटी स्वैट्टर त्यार करनी होऐ ते ओह्दे बास्तै सानूं छोटे थोह्ड़े घुरे जियां पाने पौंदे न ते फिर स्वैट्टर साढ़ी बुनियै त्यार होंदी जेकर ओह् सिद्धा ते अस डिज़ाईन दिन्ने होन्ने ते फिर साढ़ी इक स्वैट्टर त्यार होंदी ऐ ते जेह्दे बास्तै असेंगी पैह्लें उं'दे स्हाब कन्नै गै बुनना पौंदा अगर छोटे बच्चें दा दा ते छोटे बच्चे दे स्हाब कन्नै ओह्दे घुरे त्यार करने पौंदे ते अगर सानूं सलाइयें दा बी ओह्दी स्हाब कन्नै गै लाना पौंदा जिस स्हाबा दी उन्न होऐ तां ओह्दे स्हाब कन्नै गै सलाइयां बुनन बास्तै ते ताइयें साढ़ी इक स्वैट्टर त्यार होई सकदी ऐ अगर मशीना दी ते मशीन सानूं इक जेह्ड़ी ओह् साढ़ी अपनी है ऐ ते अगर साढ़े कोल नेईं होऐ ते अस स्ट्रैन मशीन लैने बास्तै बी दकान उप्पर जाना पौंदा जियां मशीन जेह्ड़ी ऐ ओह् सानूं दकान उप्परा गै लभदी सलाई आह्ली बी जाओ विजेपुर बड़े शाप उप्पर मैंह्गी मैंह्गियां बी हैन जेह्ड़ी क्वालिटी जियां सानूं लैनी होऐ ते ओह्दे स्हाब कन्नै जेह्ड़े स्हाब कन्नै साढ़े कोल पैसे होन जां जेह्ड़े स्हाब कन्नै जेह्ड़ी क्वालिटी तुस लैना चाह्न्ने ऐ तां उ'ऐ लेई सानूं मिली जंदी ऐ अगर दकान पर जाना होए ते अगर दकान उप्पर जाओ ते फिर गै सानूं ओह् इक क्वालिटी दस्सी सकदे भला केह्ड़े स्हाब कन्नै तुस मशीन लैनी केह्ड़े स्हाब कन्नै नेईं अगर अस उस मशीन गी लैने बास्तै अस साढ़े कोल जेह्ड़े स्हाब कन्नै पैसे होन जां जिस स्हाब कन्नै अस खरीदना चांह्न्ने न ते ओह्दे स्हाब कन्नै सानू दिंदे न ते ओह्दे स्हाब कन्नै गै अस अपने इक कपड़े सीना ओह्दे पर पसंद करगे ओह्दे कन्नै सानूं इंट्रलाक मशीन जां दुई मशीन जेह्ड़ी होंदी ऐ इंट्रलाक मशीन होर आक्खो मशीन होई गेई दूई मशीन होई गेई सलाई मशीन होई गेई ओह् अगर अस लैच्चे ते ओह् सारियां लैने बास्तै सानू बड़े सारे पैसे चाहिदे होंदे न ओह् भला थोह्ड़ी मैंह्गी मैंह्गी मशीनां न उंदे बास्तै सानूं पैहे चाहिदे खरीदने बास्तै शाप उप्पर जाओ ते ओह् मैंह्गियां मैंह्गियां अज्ज कल सारियां चीज़ां जेह्ड़ियां मंह्गाई होई गेदी ऐ मैंह्गाई दे कारण सानूं समझो खऱीदने बास्तै ते ओह्दी परेशानी होई जंदी ऐ ते इक टेलर भला किन्नी गै ओह् करी सकदा ऐ कमाई ते ओह्दे बास्तै एह् असेंगी खरीदने बास्तै थोह्ड़े पैसे चाहिदे होंदे न ते दकान उप्पर जाओ ते ओह् ओह्दे बाद च गै अस इक अपनी स्टिचिंग करी सकने होन्ने जेह्ड़ी स्टिचिंग करने बास्तै सानूं मशीन चाहिदी ओह् स्टिचिंग मशीन गै चाहिदी होंदी ते स्टिचिंग मशीन कन्नै गै अस अपनी सलाई करी सकने आं ते जेह्ड़ी दूई आक्खो मशीन अगर कोई बिच्च कट्ट जां कुछ लग्गी गेदा तां ओह्दे कन्नै अस इक रफू करो उसी ते थोह्ड़ा ओह् कपड़ा जेह्ड़ा पाने आह्ला होई जंदा ते जेह्ड़ी दूई मशीन ऐ इंट्रलाक मशीन ते अगर अस कपड़ा त्यार करने आं ते उसी इंट्रलाक नेईं करने आं ते ओह् कपड़ा जेह्ड़ा साढ़ा नेईं स्हेई रड़ी होंदा भला शरशोई जंदा जां कुछ होई जंदा उसी ते ओह् स्हेई कपड़ा नेईं बनदा ऐ अगर जियां साढ़ी दूइयां सलाइयां बुनना वूल ऐ ते ओह् अगर अस सलाइयां कन्नै बुनगे गै नेईं ते साढ़ा कपड़ा कि'यां बुनियै त्यार होना अगर उसी बुनने बास्तै उसी सानूं सलाइयां चाहिदियां सलाइयें बास्तै सानूं उन्न चाहिदी उन्ना बाद उन्न लैने बास्तै सानूं पैह्लें पैसे चाहिदे फिर अस दकान पर जाई सकने कि भला कि सानूं एह्कड़े स्हाब कन्नै उन्न चाहिदी उन्ना दे बी अलग अलग रेट होंदे अलग अलग उं'दी क्वालिटी होंदी ऐ जेह्ड़ी अलग अलग अलग रेंज़ कन्नै अलग अलग स्हाब कन्नै जेह्ड़ी ओह् सानूं मिलदी ऐ उन्न अलग अलग कलर अलग अलग क्वालिटी होंदी उं'दी अलग अलग समझो ओह्दी होंदी जियां जेह्ड़े स्हाब कन्नै जेह्ड़ी क्वालिटी दी अस उन्न लेदी होऐ जां जेह्ड़ी बरीक जां मोटी उन्न होंदी ऐ जेह्ड़ी अगर ओह् लेदी होऐ ते ओह्दे ओह्दे स्हाब कन्नै गै उंदियां सलाइयां बी सानूं चाहिदियां होंदियां न जेह्ड़ियां सलाइयां जेकर सानूं ओह् अलग मिली जान जां अलग लैच्चे अस ओह्दे कन्नै हून स्वैट्टर बुनने बास्तै ते ओह् बी सानूं जेह्ड़ी ऐ ओह् साढ़ी स्वैट्टर स्हेई बनियै त्यार निं होंदी ऐ ते जेकर अस उस स्हाब कन्नै जिस स्हाब कन्नै उन्न लेदी होऐ उस स्हाब कन्नै गै अगर अस सलाइयां लैच्चे उंदियां बनाने बास्तै ते साढ़ी स्वैट्टर जेह्ड़ी ऐ ओह् स्हेई बनियै त्यार होई सकदी ऐ ते अगर साढ़ी ओह् अलग अलग होई दोऐ चीजां ते तां बी साढ़ी जेह्ड़ी इक स्वैट्टर स्हेई बनियै त्यार नेईं होई सकदी ऐ सलाई ते जेकर स्वैट्टर त्यार करने दे बाद च उसी बटन बगैरा जां कुछ लाने होन ते ओह् बी सानूं उत्थूं दकान उप्परा दा गै मिलदे जिस दुकान उप्परा सानूं उन्न लेदी होऐ ओह्दे सेम बटन बी सानूं उद्धरों गै मिली सकदे नेईं ते अस एह् कम्म जेह्ड़ा नेईं करी सकनें पूरा त्यार